जय झूलेलाल मां सिलाई कंदी आहियां इन करे मां जेतिरो थी सघे सिलाई सां सिलाई सां कम सुई सुई धागे सां कमु कंदी आयां मशीन मुंहिंजी ख़राबु थी वयी आहे इन करे मां मशीन सां हथ सां कम कंदी आहियां मशीन जे ज़रिये जेतिरो मुंहिंजो कमु थी सघंदो हू हथ सां न थी सघंदो आहे मां चाहियां थी मूंखे मशीन मिले पर मुंहिंजे घर जी परेशानीअ जे करे मां घर मशीन न थी वठी सघां धीरे धीरे करे जीअं बि करे मां मशीन वठंदमि ऐं मां मशीन सां कम कार करे सघंदमि मूंखे मशीन हथ सां कम करण में बांह में ॾाढो सूरु थींदो आहे मां मशीन वठंदमि ऐं मुंहिंजो जल्दी सां कमु थी वेंदो ऐं मूंखे कमकार में परेशानी न थींदी जेतिरो बि थी सघंदो मशीन जे ज़रिये कमु मिलंदो त मूंखे ख़ुशी वधीक थींदी